आमच्या सांगे तालुकांतल्या म्हजो गांव म्हणजे सावड्डे तीस्क हांगा आमी समज जर बरी ना पडली थंडी जाली किंवां जोर आयलो जाल्यार आमी चडशी घरगुतीच उपाय वापरून आमची थंडी कमी करपाचो प्रयत्न करता ते उपाय म्हणजे सगळ्यांत पयलीं गरम दुदान हळद घालप तें पिवप मागीर उदक सोळोवन तेजी वाफ घेवप न्हाता आसतना न्हावपाच्या उदकान ओडश्याची पानां घालून न्ह न्हावप किंवां कसाय घेवप हे खुबशे अशे उपाय आमी करून घरगुती उपाय करतात डॉक्ट समज आमचे उपाय हे कांयच काम करिना जाल्यारूच आमी डॉक्टरा कडेन वता पूण हे उपाय करून खुबशीं जाणां अशीं घरानूच रावन बरी जावंक शकता हे उपाय खूब काम उपयोगी पडटा थंडी जोर आयले जाल्यार